हॅं जाड़क महिनामे जे फूल पत्ती या साग सब्जी के पेड़ पौधाजे लगबै छी ओहिके लेल जे छै आ पानितऽ कने हलके देबऽ पड़ै छै जड़ि सबमे वएह कमाबऽ पड़ै छै खुरपीसऽ आ तकर बाद जे छै ढेर ओस खसय लागै छै तऽ तहन जे फेर ओकरा कने ढकयके व्यवस्था करै छी ढकि देबै तऽ ओ गाछ जे गलतै नहि आइकाल्हि तऽ दबाइ ऐलै हेँ ओहो छिरैक दै छियै नहि ओकरा ढकबैतऽ ओसके दबाइ दय कए छिरैक दै छियै तऽ ओ ओस सऽ ओ बचि जाइ छै आ फेर कमाबैत खुरपैत रहै छै तऽ ओ गाछ कने पैघ जल्दी होइ छै ओहिमे फूल पत्ती या फल फूल जे रहै छै से साग सबजी ओहिमे लागय दै इएह